ہیلو

سلام علیکم جی ہم نے آپ کی بوٹیک کے بارے میں سنا تھا تو ہمیں جاننا تھا کہ آپ کس کس طریقے کے کپڑے پروائڈ کرا سکتی ہیں مجھے اپنی بہن کے لیے چاہیے تھے جی میں نے جی اصل میں میں نے رامپور کے غرارے کی کچھ وہ دیکھے تھے ڈیزائنس تو مجھے وہ بڑے پسند آئے تھے تو کچھ کچھ اس طریقے کے آپ پرووائڈ کرا سکتی ہیں کیا

شاعریی کے لیے جی جی جی جی ہم کچھ کچھ ایتھنک رامپوری اسٹائل کا کچھ آپ بتائیں اس میں کس کس طریقے کے ہوتے ہیں کیا کیا کلاکاری ہوتی ہے جی جی جی بالکل اور چھٹا پٹی کے علاوہ بھی کچھ ڈیزائنز ہوتے ہیں جیسے کچھ نوابی اسٹائل اچھا اچھا

جی جی جی بالکل چلیے انشاء اللہ میں وزٹ کرتا ہوں اور آپ مجھے اپنا ایڈریس شیئر کر دیے گا اور میں ڈیزائن ہی شیئر کرتا ہوں جی بہت بہت شکریہ سلام علیکم